हमरा बहुत तरहके भोजन बहुत नीक लगै छै जेना ककरो ककरो होइ छै ने जे एकेटा भोजन पसन्द आएल हमरा अन्दर से नहि छै हम बहुत तरहके भोजन करै छी जेना कोनो रेस्टोरेन्ट गेलहुँ तऽ ओतऽ रोल चिकन रोल एग रोल एहन तरहके बहुत रोलसब भेटै छै तऽ हमरा सबसँ नीक मतलब मटन चिकन सबमे हमरा सबसँ नीक एग रोल लगैए किएकि हमरा मटन चिकनसँ ओतेक इन्टेरेस्ट नहि रहैए हम खाइ छी एहन नहि छै जे हम नहि खाइ छी लेकिन कमसम लेकिन एग रोल हमरा बहुत पसन्द अइ ओहो ई नहि जे घरमे हमरा रेस्टोरेन्टसबमे जाकऽ खाइके हमरा बहुत सौख अइ आओर जेना हमरा गाममे कोनो मेले लगै छै जेना कृष्ण पूजा भऽ गेल दुर्गापूजा भऽ गेल तऽ एहिसबमे बहुत तरहके चीजसब बनै छै बर्गर चाउमिन आइसक्रीम मिलै छै फोफी मिलै छै लिट्टी मिलै छै समोसा मिलै छै तऽ इहोसब मतलब इहोसब खाइमे हमरा बहुत नीक लगैए आओर इहोसब लेकिन ईसब तेलसँ बनल होइ छै तऽ ईसब स्वास्थ्यके लेल खराब होइ छै लेकिन फिर भी हमरा नीक लगैए तऽ आओर मेलासबमे खाइमे तऽ आओर कनि नीक लागैए छै दोस्तसभ साथमे रहल तऽ सभ एक जगह लऽ कऽ खड़ा भऽ कऽ या बैसिकऽ कतहु भी खाउ एहिसबमे तऽ आओर नीक लागै छै जेना घरके खाना भऽ गेल घरके खानामे भऽ गेल पूड़ी मटर पनीरके सब्जी सेवइके खीर हलुआ इहोसब नीक होइ छै जेनाकि अपनासभके बिहारमे होली मनाओल जाइत अछि जाहिमे मटन बनैए सुबह सुबह खीर बनैए मलपु बनैए तऽ इहोसब खाएल जाइए आओर फेर शामके मटन चावल सलाद पापड़ ईसब बनैए इहोसब हमरासभके मतलब बहुत तरहके खाना पसन्द अइ किएकि हम बिहारी छी आओर बिहारमे सबसँ प्रसिद्ध चूड़ा दही छी चूड़ा दही आओर चिन्नी तऽ बिहारके सबसँ प्रसिद्ध खाना चूड़े दही छी जेनाकि कोनो पाबनि तिहार होइ छै जेना ओठघन भेल तऽ ओहिमे लोक सुबह सुबह उठिकऽ चूड़ा दहीसब खाइ छै आओर बिहारमे एहन तरहके बहुत तरहके भोजन बनै छै जे हमरा बहुत पसन्द अइ जेना लोक कतहु घुमै फिरैलए गेल सभ एगो होटलमे बैसिकऽ खेलक तऽ ओहिसब जगहपर मतलब नॉर्मली खाना तऽ हर लोक डेली खाइ छै लेकिन कनि हाइओफाइ खेबाक चाही जेना पिज्जा बर्गर आओर रोल इहोसब खेबाक चाही